سب سے پہلے میں نے جو اپنی پرائیمری پڑھائی شروع کری تھی وہ اوکھلا کے ایک اسکول سے شروع کی تھی پہلی سے لے کے پانچویں کلاس تک اور جب میں چھٹی کلاس میں آیا تو چھٹی کلاس پاس کرنے کے بعد میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی اس کے بعد میں چونکہ ہماری فائننشیلی کنڈیشن صحیح نہیں تھی میرے والد صاحب سبزی بیچا کرتے تھے اور اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم درزی کی دکان پر کام کیا سلائی سیکھنے ہے لیے تو وہاں جب میں ترپائی کیا کرتا تھا پینٹوں کی تو میرے ہاتھوں کے ہاتھوں ہاتھ چھل جایا کرتے تھے سوئی سے تو یہ چیز میری والدہ صاحب نے دیکھی اور میری والدہ نے میری امی نے میرا ایڈمیشن پھر دوبارہ سے سیونتھ کلاس میں کسی طرح کرایا اور مجھے ایک سائیکل دلائی اس سائیکل سے میں نیوز پیپر کا کام کیا کرتا تھا نیوز پیپر بانٹا کرتا تھا سیونتھ کلاس سے میں نے گریجویشن تک میں نے نیوز پیپر بانٹے تو جب میں سیونتھ کلاس میں تھا تو دھیرے دھیرے سیونتھ میں گیا ایٹتھ میں نائنتھ میں ٹینتھ کلاس میں جب میں گیا تو وہاں پر ایک نظم پڑھ رہا تھا تو میڈم نے بولا کہ کوئی بچہ ہے جو یہ نظم لے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو میں نے وہ نظم لے سے پڑھی اس کے بعد دھیرے دھیرے ترنم میں میں نے وہ غزل پڑھی اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے میں نے اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے کومپٹیشنس میں میں پارٹیسیپیٹ کرنے لگا حصہ لینے لگا اور جیتنے لگا وہاں پر اور سبھی اسکولوں کے جو بھی فنکشن ہوا کرتے تھے اس میں ہی گایا کرتا تھا ٹویلتھ تک میرا ایک گروپ تھا چھوٹا سا جو ہم نے وہاں پر بنایا تھا اور وہاں تک پھر جب ہم لوگ آفٹر ٹویلتھ جب میں کالج میں گیا تو کالج میں جانے کے بعد ہم وہاں پر جب ہمارا دوسرا تیسرا دن تھا اس کے اس کے بعد ہم نے باہر ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا کہ آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی جوائن کرنے کے لیے آڈیشنس چل رہے ہیں بچوں کے تو میں نے وہاں اوڈیشن دیا تو ایک سو اٹھاسی بچوں میں سے دو بچوں کا نام آیا تھا جس میں میں تھا اور ایک لڑکی تھی تو پھر میں نے کچھ وہاں سیکھا تھوڑا سا آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی میں سنگیت سے متعلق دھیرے دھیرے تو جب میں تھرڈ ایئر میں تھا تو ایک میڈم گندھر مہاودھیالیہ سے آئی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے پروپر سیکھنا شروع کریں پروفیشنلی انڈین کلاسیکل میوزک تو اس سے پہلے میں اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں کافی ساری انٹر کالج انٹر یونیورسٹی ٹرافیز میں نے غزل سرائی کامپٹیشن میں جیتی ہوئی تھی پھر میں نے گندھر ود مہا ودھیالیہ سے سنگیت سیکھنا شروع کیا اور جب میں کالج سے پاس آؤٹ ہوا جب میں ایم اے میں گیا جامعہ میں تو پھر میں نے گٹار بھی شروع کیا سیکھنا خود سے ہی تھوڑا یوٹیوب سے تھوڑا ادھر ادھر سے دیکھ دیکھ کے اور اب میں خود سے اپنے ہی بل پر کافی جگہ شوز کرتا ہوں دلّی کے بڑے بڑے کیفیز میں ریسٹورینٹ میں بڑے بڑے ایوینٹس میں میں شوز کرتا ہوں اور بس میرا سفر یہی تھا اور آج بھی سفر جاری ہے اور دیکھوں کہاں تک چلتا ہے یہ سفر